आयज काल भुरगे खूब शिकतात डिग्री घेतात इंजिनियर जातात डॉक्टर जातात आनीक वेगवेगळे फिल्डांत ते काम करपाचे शिकतात पूण कितें आसा सगळ्या कडेन गेले की तेंकां ती नोकरी मेळटाच अशें ना आनी पूण शिकतना तेंच्यानी खूब पयसो मोडलो आसता आता तें पयशें आमी कोणी लॉन कोणय कर्ज घेतिलीं आसता ते कर्ज फेडपाचें आसता आता आपूण शिकतलो आनी ते कर्ज फेडटलो हे विचार तो करता पूण तेका सर्वीसच ना पूण सर्वीस ना म्हण म्हाका दिसता तेणी बेकार रावप ना अशी जाल्यार सुद्दां तेणी कित तो कितें करता आपल्याक एक कसली मेळटा ती तो सर्वीस नोकरी करता आता पोटाक तर जाय न्ही कितें तरी जाय पोट भरपाक जाय म्हण तितल्या पयश्यांक तो रावता पूण इतलीं ह्या इतलीं शिकून हे एद्याश्या कामाक रावप हें बरें दिसना म्हटकीर म्हाका दिसता तेंच्यानी आपलो स्वताचे वेव्हार वेवसाय करचो जो तेका आवडटा तेंचे कडेन जी कला आसा तेतूतल्यान जे आपूण कितें तरी कमावूं शकता ही तेंका भावना आसपा हे आसपा जाय की कल्पना आसपा जाय बाबा म्हळ्यार ते करपाक शकता आणी अशें तरेन तेंच्यानी जर धंदो केलो जाल्यार सरकारान तेका आपलो हातभार लावपा जाय म्हळ्यार तेका मदत करपाक जाय तेका खंय पयशें कितें जाय तें सरकारान तेंका दिवपाक जाय तेका विरोध करपाक नजो बाबा तूं तो धंदो करपाक जायना तुवें तें अशें करपाक जायना तशें करपाक जायना अशें केन्ना म्हणपाक जायना कारण भुरग्यांक आयज काल तर नोकरी मेळच ना सरकारी नोकरी तर सोडाच आतां इवन आमकां ही प्रायवेट हाजी जी प्रायवेट कंपनी आसता तेतून सुद्दां आमच्या भुरग्यांक काम मेळपाक खूब मुश्किल जाता असल्या वेळाचेर ते आपलो कितें तरी धंदो वेवसाय सुरू करचो करपाक जाय आनी सरकारान तेंकां खरेंच हातभार लावन तेंकां फुडे वचपाची हे सांगपाक जाय फुडे वचात तुमी आमी तुमच्या फाटल्यान आसा वा तुमच्यांनी तेका आव्हान दिवपाक जाय